बड़े घरेलू नुस्के न जियां कि इक होई गेआ जियां मखीर नीबू ते इलाईची इनेंगी मिक्स करियै इक मिश्रण बनाया जन्दा ऐ ते जोल्लै बन्दे गी जकाम आए दा होंदा ते जियां मेरी दादी ऐ ओह् सखांदी ऐ कि अगर तोहें गी जकाम आए दा ते तोह नीबूं लैओ ओह्दियां थोह्ड़ियां बूंदा लैओ ते फिर तोह ओह्दे च मखीर पाओ ते फिर लाची दी थोह्ड़ी जेही चुटकी लाची कुट्टियै उसी ओह् ओह् तिन्नो चीज़ां मिक्स करियै ते ओह् खाओ अगर तोहें गी जकाम आए दा ऐ इक एह् होई गेआ ते इक एह् ऐ कि गरम पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् लैओ ते उसी पियो ठीक ऐ घुट्टे घुट्टे ते इक एह् ऐ कि गरम पानी बिच्च थोह्ड़ा जेहा नमक पाना मतलब कि लून लून पाना ओह्दे बिच्च ते ओह्दे गरारे करने एह्दे कन्नै बी केह् होंदा कि जकाम जेह्ड़ा आए दा ऐ ओह् ठीक होंदा बड़ा हलका मैह्सूस होंदा जोल्लै अह एह् घरेलू नुस्का अपनान्ने आं ठीक ऐ ते फेर एह् बी आखदे ऐ कि इक एह् बी होई गेआ ते इक मेरी मम्मी जेल्लै मि जकाम आए दा होंदा ते मेरी मम्मी मि हल्दी आह्ला दुद्ध बी पलैंदी ऐ कि एह्दे कन्नै बी बड़ी गै राह्त मिलदी आखदी ते एह् बी इक घरेलू नुस्का ऐ ते जिन्ना इक होर ऐ जिन्ने कि जोल्लै मि जकाम आंदा ऐ ते मेरे घरै आह्ले मि मां मेरी तुलसी ते अदरक दी चाह् बनाइयै पलैंदी ऐ कि जिन्नियां गरम तसीरें आह्लियां चीज़ां होंदियां बोलदे कि उनें गी मिक्स करियै जोल्लै तुह इक काढ़ा बनांदे ओ ते जिन्ने ओह् पीने कन्नै बी एह् जेह्ड़ा जकाम ऐ ओह् ठीक होंदा ते जिन्ना अदरक ते एह् जेह्ड़ा अपना मखीर होई गेआ ओह्दी बी ओह्दा बी मिक्चर करियै ते ओह् जोल्लै दिंदे अहें गी ते ओह्दे कन्नै बी बड़ा ठीक लगदा ऐ इक एह् बी घरेलू नुस्का ऐ ते सारे कोलां बड्डी मेन गल्ल इयै कि जोल्लै अहें गी जकाम आंदा ते इक घरेलू नुस्का ते इ'यै कि अहें गी आखदे कि भाप लैओ भाप लैने कन्नै जकाम जल्दी ठीक होंदा ऐ ते अहें ओह् बी करने होन्ने ऐ ते बड़ी गै राह्त मिलदी ऐ भाप लैने कन्नै बी तै होर घुट्टें घुट्टें गरम पानी पीना चाहिदा गरम ज्यादा गरम बी नी पीना थोह्ड़ा थोह्ड़ा इयां जेह्ड़ा नॉर्मल होंदा ओह्दी वजह् कन्नै केह् होंदा कि अगर कुहै दी नक्क बगा दी ऐ ते ओह् ठीक होई सकदी ऐ तै ठीक ऐ तै होर होर ज्यादा गरम गरम तसीरें आह्लियां चीज़ां गै खानियां चाहिदियां एह्दे बिच्च जियां अदरक होई गेआ ते ओह्दा रस पीना चाहिदा ओह्दे कन्नै जकाम जल्दी ठीक होंदा तै इयै चाह् चूह् जियां काढ़ा कूड़े बनाइयै पीने एह् घरेलू नुस्के न किश ते बस इ'यै ऐ